अॼु मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त की माण्हू असां ट्रिप ते कीअं वञूं दोस्त फ्रैंड्स टू ट्रिप असां सभु दोस्त गॾिजी मिली करे फार्म हाउस घुमणु वेंदा आहियूं हुते असां घणो ई मज़ो कंदा आहियूं फार्म हाउस ते वञण सां असांखे रिलैक्स मिलंदो आहे फार्म हाउस ते स्वीमिंग पूल हूंदो आहे उते खाइण लाइ अलॻि अलॻि शयूं असांखे केयर टेकर ॾेई वेंदो आहे खाईंदा आहियूं ऐं असां हुते कांधा भजिया तरे करे खाईंदा आहियूं हुते घणे ई नमूना हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि उहो त वॉटर फॉल्स बि इजी आहे ऐं असां फार्म हाउस ते केतिरो मज़ो कंदा आहियूं दोस्त मिली करी घणी गेमियूं खेॾंदा आहियूं उते असां क्रिकेट बि खेॾंदा आहियूं असां उते स्वीमिंग पूल में स्वीमिंग कंदा आहियूं मज़ो कंदा आहियूं फुल अगरि फार्म हाउस ते वञणो आहे त जाम आनंदु ईंदो आहे असां दोस्त मिली करे केतिरो हितां खां पहिरों असां आहियूं कार में दोस्त सभु निकिरंदा आहियूं हिकु साथ मिली करे सभु वेंदा आहियूं पहिरों असां त कहिड़े ढाॿे ते रोटी खाईंदा आहियूं उन ढाॿे तां रोटी खाई निकिरी करे कहिड़ी अगरि सुठी प्लेस लॻी त उते गॾु फोटो खिचाईंदा आहियूं कंहिं त दोस्त अलॻि अलॻि बि फोटो खिचाईंदा आहिनि ऐं पर मां गॾु प्रोवाइड कंदो आहियां के सभु दोस्त अची करे गॾु फोटो खिचाइनि ऐं पोइ असां पहुचंदा आहियूं असां पंहिंजे फार्म हाउस ते फार्म हाउस ते असां घणा ई दोस्त मिली जुली करे टपा ॾींदा आहियूं गाना हलाईंदा आहियूं गाना वॼाईंदा आहियूं ऐं घणियूं गेमियूं खेॾंदा आहियूं गाना वॼाए करे असां स्वीमिंग पूल में टपा ॾींदा आहियूं कंहिं दोस्त त उहे बि आहिनि शराबी आहिनि जेके शराबु पी करे नचंदा आहिनि पर कंहिम सुठा बि हूंदा आहिनि जेके खाली वेज नॉन वेज खाईंदा आहिनि रोटी खाईंदा आहिनि ऐं घणेई माण्हूं हुननि खे असां दोस्त जेके बि घुमणु वेंदा आहियूं सुठो ख़र्चु ईंदो आहे फार्म हाउस ते वञण सां छा खाली थोरो वधीक ख़र्चु ईंदो आहे असांजा दोस्त पर उहो हैंडल करे वठंदा आहिनि असांखे घुमण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे अलॻि अलॻि ट्रिपूं करे ईंदा आहियूं असां अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि केदारनाथ फार्म हाउस जीअं त फार्म हाउस ते मज़ो जाम ईंदो आहे असांखे